बिजली अखनतो कटैत अछि लेकिन मुदा पहिले दस से पन्द्रह साल पहिले बहुत ही स्थिति दयनीय छल मुदा अखनतो गाम घरमे शहरके अपेक्षा हमरा आरके बिजली के कटौती बहुत होइत अछि अखनतो बारिश आबै से पहिले आ तेज हवा कनीको बहैत नहि अछि चारि चारि घंटा तीन तीन घंटा बिजली काटि कटि जायत अछि ताहिके लऽ कऽ हमरा आरके जनजीवन अस्त व्यस्त भऽ जाइत अछि जेनाकि आहाँ सब बुझै छियै आइ काल्हि बिजली सॅं एगो मोबाइल मोबाइलके कारण लोक किछु काम नहि कऽ पाबैत अछि जेनाकि बिजली मोटर नहि चलत तऽ पानी कोना ऊपर पहुॅंचत बहुत सारा एहन घरेलु उपयोग जे होइ छै कि बिजलीके कारण ही होइ छै बिजली नहि रहत तऽ आहाँ जीवनके आधा काम मतलब जीनाइ असंभव आहाँकेँ लागत तैयो शहरके अपेक्षा

चारि चारि घंटा पांच घंटा अनिश्चित काल तक बिजली चलि जायत अछि आओर हमसब बहुत ही परेशान रहै छी आओर जेना कनिको अखनतो तेज हवा बहत तऽ सबसऽ पहिले बिजलीये कटि जायत जेनाकि हवा आओर बिजलीके छत्तीसके आँकड़ा बुझाइ पड़ैत रहै छै आओर हमसब बिजलीके इन्तजार करैत परेशान रहै छी जेकि एना नहि होयबाक चाही आओर हमरा आरके बहुत ही असर करैत अछि जेनाकि ओहि समयमे ककरो परीक्षा रहै छनि जेकि तैयारी करबाक रहै छनि नहि भऽ पबै छनि बिजलीके कारण रातिकेँ आब तऽ ओ दिन नहि रहि गेलै जे दियाबाती लालटेन लऽ के लोक पढै छलै किनको घरमे दियाबाती लालटेन दिख नहि रहल छै तऽ कतय सँ लौतै लोक बिजली पर सब आदमी निर्भर भऽ गेल छथिन आ जे गाम घरमे शहरकेँ अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बिजली कटैत अछि आओर ई बिजली हम सरकार से अनुरोध करै छी जेकि बिजली पर ध्यान दियै जेनाहिते आहाँ सब शहरमे सुविधा दै छियै तेनाहिते गाम घरमे भी एकर आहाँ सुविधा दियौ आओर गाम घरके धियापुताके उज्ज्वल भविष्यके कारण बनी जेकि बच्चा सब पढाइ करै छथिन हुनका कोनो तरह से दिक्कत नहि होनि आओर बिजलीके एते कटौती नहि होयबाक चाही जेकि बिहारमे आओर बिहारके गाममे अखनतो तक ई बहुत बड़ा समस्या अछि ताहि लऽ कऽ हम सरकार सॅं बिजली विभागकेँ ऑफिस बिजली विभागकेँ ऑफिसर सॅं हम विनती करै छियनि अहि सब पर ध्यान दियौ आओर एकरा एकरा मजबूत करै लेल आहाँ अहिमे बढ़ियाॅं सॅं बढ़ियाॅं काम करी आओर बिजलीकेँ एते कटौती नहि करी ताहि से कि बच्चा सबकेँ ओ रिजल्ट मे पढ़ाइ पर असर करैत अछि